पारां अमीनाबाद लालबाग हजरत गंज कृष्ना नगर चारबाग आलमबाग दुबग्गा चुंगी अलीगंज महानगर इंद्रा नगर मुंशी पुलिया मवैया गोमती नगर